अर्जुन जी जी क्या साहब आप दिखाई नहीं देते हो आजकल क्या कर रहे हो तुम अच्छा कौन सा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है आपका ठीक है अच्छा मैं क्या सोच रहा था हमारी एन जी ओ में एक मीटिंग होने वाला है ठीक है गाँव में जो महिला हैं जो हमारे सत्रह वर्ष के नीचे जो हम शादी करवा देते हैं छोटे छोटे बच्चों का उसकी उसको रोकने के लिए हम एक छोटी सी मीटिंग करवाएंगे आप अपनी जो है दोस्त ल वगैरह है औरत वगैरह हैं गाँव में जो भी महिलाएँ हैं उनको थोड़ा लेकर आइएगा मीटिंग पर ठीक है वहाँ पर बैठ कर हम बात करेंगे कैसे हम चाइल्ड मैरेज को रोक सकते हैं ऐसा नहीं है गाँव सरकार ने तो कुछ सभी चीज़ बना दिया है कि सत्रह अठारह उन्नीस साल से नीचे हम लोग शादी नहीं करवा सकते हैं लेकिन गाँव में ऐसा होता है कि भी लोग हमारा अठारह से नीचे से शादी करवा देते हैं वह लोग बस पढ़ाई ख़त्म हो गया तो शादी करवा देते हैं हाँ उसके बारे में एक छोटा सा मीटिंग करवाएंगे हम लोग थोड़ा पत्रकार भी बुलाते हैं बुलाएँगे उनका न्यूज़ भी देनी न्यूज़ में भी दिखाएँगे भी ऐसा ऐसा हो रहा है हम लोग अवरनेस करवा रहे हैं लोगों का लोगों का अवरनेस करवा रहे हैं इस बारे में कि देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा करने से क्या क्या आपको सफलता मिलता है मतलब ऐसा नहीं हैं अगर अठारह साल में शादी और अठारह से नीचे हम लोग शादी करवा देंगे तब बच्चा तो उन्नीस बीस का भी हो जाएगा फिर उस का तबियत बहुत ख़राब हो जाएगा लड़की का और यह एक टॉपिक है और दूसरा टॉपिक यह आप ने बोला था न आप के गाँव में एक तालाब है बीच में चौक में चांदनी के पास ही हाँ वोच वह तो मैंने परसों गया था उस चौं तालाब के पास वह तो बहुत ख़राब पड़ा हुआ है एक तो सारे मतलब पूरा ख़राब पेड़ आस पास कोई पेड़ वगैरह भी नहीं हैं उसकी भी थोड़ा हम साफ़ सफाई करवाएंगे पेड़ वह तलाब को पूरा से साफ़ करवाएंगे फिर उसके बाद उसके चारों तरफ हम पेड़ लगाएंगे जैसे केले का पेड़ हो गया आपका नारियल का पेड़ हो गया हमारे पास पेड़ भी रखा हुआ है एन जी ओ में जी और क्या हो सकता है बोलिए थोड़ा आप आसपास

ठीक है हमारा ठीक है हमारा जो रोड़ है रोड़ के दोनों साइड पर हम लोग पेड़ लगवा देंगे जैसे अस्वस्थ का पेड़ हो गया पीपल का पेड़ हो गया बर बर की पेड़ हो गया वह सारे पेड़ लगवाएंगे रोड़ साइड में नीम का पेड़ हो गया नीम तो नीम का पेड़ तो बहुत अच्छा है रोड़ की साइड के लिए हाँ हाँ बोलिए हाँ उसके लिए भी मैंने सोचा हूँ एक ही मीटिंग में सारे एक एक टास्क करवाएंगे पहले हम लोग करेंगे सा नीचे वाला शादी का फिर उसके बाद तालाब बा का ठीक है फिर उसके बाद हम लोग करेंगे रोड़ में रोड़ दोनों साइड में हम लोग पेड़ लगवाएंगे फिर उसके बाद और एक टापिक है हमारा जो है सनिटेसन सनिटेसन मतलब यह होता है हम जब लटिंग जाते हैं उसके बाद कईं कईं लोगों का हाथ धोते नहीं है बस ऐसा पानी में हाथ धो लेते हैं तो यह सब यह इसके बारे में थोड़ा हमारा अवरनेस करना चाहिए गाँव बेस बेसिक्ली हम को महिलाओं को करेंगे क्योंके ज़्यादातर महिला गोबर में काम करवा करते हैं गाँव में तो उस सबको हर एक गली को हर एक मोहल्ला को आप इन्फॉर्म करवा दो की एन जी ओ में परसों एक मीटिंग है जितना भी आ सकते हैं चाहे वे बूढे हों जवान हों बच्चे हों सब को आना चाहिए हमारा मीटींग में ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है